ہمارے ہندوستان ملک میں بہت سارے کام کیے ہیں سرکار بہت سارے صحت کے لیے ہاسپٹل وغیرہ کو تیار کیے ہیں

ان کے باوجود بہت ساری پریشانیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مریضوں کو کبھی کبھی دیہات کے لوگوں کو اگر چھوٹے موٹے کلینک سے ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو پٹنہ یا یا دہلی کا سفر کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے سرکار کو سے نویدن ہے گزارش ہے کہ ان چیزوں پہ تھوڑا اور زیادہ توجہ دیں اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی کام ہو رہا ہو صحت کے معاملے میں تو وہاں پہ چاہیے کہ جا کے جانچ کریں کہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ بہت سارے غریب آدمی کو صحیح وقت پر دوا نہیں ملنے کی وجہ سے اس کی جان چلی جا رہی ہے اور جاں جانے کے بعد اس کو کچھ پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے جبکہ اس پہ ہماری سرکار کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ صحت بہت بڑی چیز ہے غریب ہونا امیر ہونا الگ سی بات ہے سب سے بڑی دولت صحت ہے اور صحت اچھی رہے گی تو کہیں بھی انسان کام کر کے کسی طریقے سے گزارا کر سکتا ہے اس لیے بہت سارے ہاسپیٹل دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر موجود نہیں رہتے ہیں اگر ڈاکٹر بھی ہیں تو ٹائم سے نہیں آ رہے ہیں وہ اپنا الگ کلینک کھول رکھے ہیں جہاں پبلک بہت ساری بھیڑ لگائی رہتی ہے وہاں پہ تو دوا اچھی ہوتی ہے ڈاکٹر اچھی طرح علاج کرتے ہیں لیکن وہی جب ہاسپیٹل کے سرکاری ہاسپیٹل کے اندر انٹری کرتے ہیں تو

وہ اس کی اس طرح علاج نہیں ہوتی ہے جس طرح پرائیویٹ میں کی جاتی ہے تو اس پہ چاہیے کہ ہم سرکار سے نویدن ہے کہ اس پہ دھیان دیں تاکہ ہم غریب آدمی کے لیے بہتر سے بہتر علاج ہو سکے